टेकनोलोजी हमारे जीवन में बहुत ज ज़रूरी है जैसे कि किताब रहेगी टोक टेकनोलोजी की तो अच्छा रहेगा जैसे कि हमें मोटर बनाना है या गाड़ी बनाना है तो बुक रहेगी तो उससे अच्छा अथ्थु होगा और हमारे जीवन में जैसे कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी अथ्थु है टेकनोलोजी रहकर कुछ भी नहीं हो सकता है प्रैक्टिस रहेगा जैसे मोटर बनना है बिनना है त साथ साथ किताब के साथ साथ वो प्रैक्टिस रहेगा तभी बन पाएगा जैसे कि किताब में कोई कोई और डालने के लिए और करने में थोड़ा डालने के लिए नई समझाएगा और प्रैक्टिस रहेगा तो आप डाल लेंगे हमारे जीवन में प्रैक्टिस टेकनोलोजी के बहुत अधूरा है जैसे कि समरसेवल हो गया हम लोग जैसे समाज में बैठते हैं तो बड़े होते हैं तो जैसे कि टेकनोलोजी अच्छी समझदारी देती है टेकनोलोजी जो हाथ में प्रैक्टिस रहेगा तो कुछ भी कर लेंगे मोटर के जैसे है तो किताब से नहीं हो पाएगा वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा मोटर जैसे बिनना है फोर व्हीलर का पार्ट बनाना है तो जैसे फोर व्हीलर का पार्ट होगा तो बुक से लेकर टेकनोलोजी क आगे है हमारे देश में और बुक्स को देखकर उससे टोकन टेकनोलोजी क काम करेगा हमारे जीवन में टेकनोलोजी बहुत महत्वपूर्ण है